हाँ बताएँ हम्म हम्म जी यही तो उस में तो जो बुकिंग आपने कराया होगा तो बुकिंग के हिसाब से जो है कि उस में बुकिंग का जो पैकेज हम ने आपको बुकिंग बुकिंग का जो पैकेज हम ने आपको बताया था बुकिंग के पैके बुकिंग के पैकेट के हिसाब से बुकिंग का जो अमाउंट बताया था जो शादी की तैयारी वयारी की साज सज्जा की सजावट का खाने पीने का जो भी था तो उसके बाद हाँ तो उसके बाद जो उस में जो हमारी तरफ़ से तो पूरी व्यवस्था है तो अब आप बता रहे हैं तो ठीक है आपका जो पैसा जमा है उस में जो भाई जो हमारा व्यवस्था में ख़र्चा लगा है हमारे आदमी में स्टाफ वग़ैरह में जो ख़र्चा लगा है वो ख़र्चा उस में से उतना काट के जो बाक़ी पैसा पूरा पैसा आपने जमा भी कहाँ किया था वो पैसा आपने पहले ही एक चौथाई पैसा दिया था एक चौथाई पैसा देने के बाद में भाई जो व्यवस्था में हमारा लगा हमारा तो हमारा पैसा आधा मेरे तरफ से लग गया है पच्चीस तीस हजार रुपया हमारी नहीं नहीं वो तो जो नहीं वो तो सब ठीक बात है उसकी बात नहीं है वो तो अपनी जगह भी ठीक बात है लेकिन हमारी तरफ़ से तो सारी व्यवस्था की गई ना हमारे आदमी स्टॉफ लगा कर्मचारी लगा पूरा वहाँ पर सब व्यवस्था कराई गई हाँ जो वही तो वही कह रहे हैं जो हमारा जो उस में जो ख़र्चा चार्ज लगा है बाक़ी उस में से उतना पैसा कट कर के बाक़ी शेष पैसा आपको लौटा दिया जाएगा हाँ बस वही कह रहे हैं वही कह रहे हैं हाँ शेष पैसा आपका लौटा दिया जाएगा हम ख़ुद ही कह रहे हैं कि ठीक है हाँ तो शादी तो फ़िक्स था शादी का तो फिर कैसे कैंसिल हो गया आप लोग का अच्छा कोई मतलब नहीं तो अगली अगली डेट अगली तारीख़ वारिख़ कुछ निकल रही है क्या अच्छा नहीं हम ने कहा अगलइ तारीख़ की जो अगलइ तारीख़ जैसे कोई होता है तो चाहे तो पैसा आपका पड़ा है वो मान लीजिए एडवांस पड़ा रहेगा उसके बाद अच्छा हाँ तो ठीक है हाँ तो ठीक है किसी भी समय पर वो जो है आप किसी को भेज के उसको मंगवा लीजिएगा उसको हम दे उसको हम दे देंगे हाँ हम्म कार्यालय के समय पर आ जाइएगा कार्यालय पर जहाँ पर हमारा ऑफिस बनता है

भेज दीजिएगा किसी को